हॅलो आं बसललें टी वी पळयता पावस खूब पडटा हय आं

तूं बरी कर मगे मागीर हांव खाता तूं बरीत करिना जाल्यार ना बरी कानो बी तळशी मूग बी घाल बरी सय घाल भिकणां घाल मागीर बरी लागता ती

म्हाका बेजार येता काम करपाक हांव ल्हान आसा मगे हांय काम करपाचें आनी म्हाका कळना कानो शिनपा दोळ्यान दुकां येता म्हज्या तूं म्हाका करून दिता जाल्यार खाता नाल्यार हांव खायना म्हाका नाल्यार अळमी करून दी

जाता वर्सान एकदां खाल्यार कांय जायना आसूं तूं ताळकोत हाडून घाल म्हाका जालें आसूं

हांव ना म्हाका ताळक्याचीत भाजी ती बरी न्हय पावसा नाका तूं म्हारग म्हणटा न्हय नाका आं आं भ् आं भ् कळटा भिकणां मात दोन घाल आं हाफ कील

आं इल्लें गोडाचो मात उडय आं बरी लागता मागीर

आं बरें हांव वाट पळयता